हॅलो हांव गार्गी उलयतां तुमी कॅब ड्रायवर संदेश न्ही हय हांवें ओला कॅबान कॉल केला न्ही आं हांवेन कॅब प्री बूक केल्ली हांव अर्द वर जालें तुमची वाट पयता तुमी आयले ना हा तशें तुमी आम म्हाका मॅसेजीय घालूंक ना म्हाका खबरच ना म्हाजी कॅब बूक जाल्या काय ना ती हय हांवें तुमकां पे पेमॅण बी केल्लो हा आं ना तुमी येता न्ही हांव हांगां वाटेर रावलां वडा कडेन हा कितले वेळान पावतले अर्दें वरान लेट जातलो म्हाका मात्शे बेगीन येयात न्ही हय हय बेगच्या बेगीन पावात पूण किद्याक म्हुणून पावली ना तुमचो टायर पंचर जालो हा हा बेगी बेगीन पंचर काडा आनी बेगीन पावात तर होय होय रावता हांव हा बरें ओके बाय